مہاراشٹر میں شہری اور دیہی علاقوں کی ثقافت میں مختلف تفرقات موجود ہے شہری علاقوں میں عموماََ تا تجارت صنعت تعلیم اور فنون کی زندگی رائج ہوتی ہے جبکہ دیہی علاقوں میں زرعی کاموں پر مبنی زندگی اہم ہوتی ہے اس کے علاوہ شہری علاقوں میں زندگی تیز رفتار ہوتی ہے جب کہ دیہی علاقوں میں معمولی اور آرام دہ زندگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تخل تخلیص تلخیص کرتے ہوئے شہری اور دیہی علاقوں کی ثقافت میں ماضی روایت زبان اور کھانے پینے کی عادت میں مختا فیت ہوتی ہے